मूंखे हिकु दफ़ो घर में ड्रिल मशीन जी ज़रूरुत पई त मां बाज़ारि मां वञी सिलवर कंपनी जी ड्रिल मशीन वठी आयमि जेका वज़न में हलकी हुई तंहि हूंदे कमु सुठो ॾिए पई ऐं हथ मां किरण खां पोइ बि टूटी न हुनजी बॉडी मजबूत सुठी हुई वजन में लाइट वेट सुठी हुइ मांखे तमामु ॿिए मां उअ कमु ईंदी आहे त मां कंहिंखे खपे त उहेई सिलवर कंपनी जी ड्रिल मशीन वठणी बलामण कंदुमि